नमस्कार सर सर यह यहाँ पर ना ऐसे जैसे बिल्डिंग हो गया इस्कूल हो गया इसमें क्या है कि शिक्षक लोग सही से सही लोग सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं

तो बच्चे यहाँ के जो शिक्षा ले रहें सो ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल है हाँ यही और थोड़ा सा ये है सो साइटी में भी है तो सोसाइटी में भी थोड़ा रहन सहन अच्छा थोड़ा सा इसी बीच वो लंबा होगा टीचर को जैसे नहीं नहीं टीचर लोग भी अभी है सो टाइम पर नहीं आ पाते हैं हाँ और बच्चों के हाँ बच्चे लोग तो आते हैं पर यहाँ यही सो टीचर लोग वैसे इसमें कुछ ढिलाई कर रहें साफ़ सफ़ाई तब भी सो नॉर्मल ही है वैसा नहीं होता जैसा होना चहिए नहीं नहीं नहीं कुछ बने हैं नहीं इसमें सो बॉक्स की सुविधा नहीं है

उसमें है सो पानी का है सो अभी फ़िलहाल में ठीक ठाक ही है और इसमें उसमें भी है सो कम ही है उसमें क्या है कि अच्छे से साफ़ होता भी है पलट नहीं भी होता है इधर है सो ख़ुद ख़ुद है सो विद्यार्थी को करना पड़ता है उनको धोना पड़ जाता

नहीं नहीं टीचर लोग नहीं टीचर लोग ये सब नहीं सिखाते वह तो कलास लिए और क्या बस ऑफिस में जा कर बैठ गए वो अपना है सो इस्कूल है सो हाजीपुर पंचायत राजकीय उत्त मध्य विद्यालय हाजीपुर राजा उसमें सो है सो आठ नौ टीचर होंगे मैडम वह है दो तीन मैडम है

नहीं किया गया है हाँ पान पान नहीं पानी की नहीं सुविधा हाँ हाँ उसका अंदर है बस थोड़ा सा है सो टीचर के ले कर ऐसे थोड़ा मोड़ा चल रहा है हाँ ठीक है सर हाँ ठीक